جی میں نے ورچوئل ریئلٹی گیمز بھی کھیلے ہیں اور مجھے یہ کافی اچھا لگا اور مجھے کھیلنے میں کافی زیادہ دلچسپ اور مزہ آ رہا تھا یہ بہت اچھا گیم تھا